सवेरमे दौड़यके बहुत इच्छा होइए दौड़ै छै ओ खूब बढ़िआँ एकदम दौड़ते दौड़ते पूरा एकदम परेशान भऽ जाइ छी खूब बढ़िआँ तो भी सार्वजनिक मानि लिअ जे मेहनत कए रहल छी दौड़यमे बहुत अच्छा लागि रहल अइ घुमलहुँ फिरलहुँ दौड़लहुँ खूब बढ़िआँ गेलहुँ सभचीज देख सुनि कऽ चारो तरफसँ देखलहुँ बहुत सुन्दर लागैए ओहि सभमे कोनो बात नहि छै भोजन जातमे भी बढ़िआँ यए पौष्टिक आहार मिलल जाए बढ़िआँसँ दौड़यमे बड़ा नीक लागैए बहुत अच्छा लागैए स्वास्थ भी बढ़िआँ लागैए खूब तेजीमे एकदम चलै छी फिरै छी एकदम आ खूब बढ़िआँ घूमना फिरना चारू तरफ एकदम बहुत सुन्दर लागैए बहुत सवेरमे उठै छी बहुत सवेरमे चारू तरफ सवेरे उठलहुँ मुँह हाथ धुएलहुँ फ्रेश भेलहुँ फ्रेश भए कऽ सर तऽ ओकरबाद बाहर निकललहुँ बाहर निकलि कऽ दौड़मे चलि गेलहुँ दू चारि पाँच आदमीके साथ रहलहुँ सभ आदमी दौड़ते दौड़ते एकदम पूरा चलै छी खूब बढ़िआँ अइ बहुत अच्छा लागैए जहाँ तक इच्छा होइए तहाँ तक जा रहल छी चाहे एहिठाँ अयलहुँ

पोखरिपर गेलहुँ चारू तरफ घुमलहुँ फिरलहुँ चारू ओमहर एकदम बहुत अच्छा लागैए बाड़ी ओ झाड़ी समुच्चा देखना सुनना फिरना बहुत अच्छा लागैए चारू तरफ एकदम पूरा टाइम दे रहल छी घुमि रहल छी चारू तरफ एकदम